ہیلو جی

جی سر ہمارے پاس ساڑھے تین سو روپئے پر کے جی سے لے کے ہزار روپئے پر کے جی تک کے کیک ہیں آپ اپنا بجٹ بتائیے ہاں اسٹارٹنگ ہماری ساڑھے تین سو سے بارہ سو روپئے کے جی والا کتنے منزلہ کیک اور کچھ لکھوانا ہے

اچھا تو آپ کا پڑ جائے گا وہ تین ہزار تک کا پڑ جائے گا وہ فون پے پہ ہو جائے گی میں نمبر بھیج دوں گا آپ کو واٹس اپ کر دوں گا ہمارے پاس اسٹرابیری فلیور ہے ایپل فلیور ہے اور بھی بہت سے فلیور ہیں آپ بتا دیجیے آپ کو کون سا چہیے

ہاں ہاں ڈیلیور کب کرانا ہے پچیس ستمبر کو ٹائمنگ بتا دیجیے ٹائمنگ ایڈریس آپ مجھے واٹس اپ کر دیجیے گا اور ایڈوانس پیمنٹ کر دیجیے پچاس پرسنٹ ایڈوانس پیمنٹ کر دیجیے پچاس پرسنٹ کر دیجیے ٹوٹل اماؤنٹ کی ہاں ٹھیک ہے

ڈیکوریشن آئٹمس ہاں وہ بھی مل جائیں گی کینڈلس

ٹھیک ہے